हमने अपने यहाँ मछरी शहर बाज़ार से एक जिस का पैंट लिया जो कि महंगा था और काफी घटिया प्रोडक्ट निकला उसे हमने पहना एक ही बार में वो फट गया फिर हमने उस पैंट को ले जाकर उसे वहाँ मछरी शहर में अपने जिसे लिया था उसको बोला कि ये पैंट कैसा पेंट दिए हो तुमने फट गया एक ही बार पहनने में तो वो बोला ठीक है हो जाता है कभी कभी हमने कहा हो कैसे जाता है तुमने इतना बढ़ाई करके दिया था और ये पैंट तुम्हारा चला नहीं इसीलिए वो बोला की ठीक है ऐसा है की दूसरा पैंट ले जाइए हमने कहा हम तुम्हारे यहाँ से लेंगे ही नहीं तुम एक नम्बर के घटिया स प्रोडक्ट देते हो बहुत ही गंदा सामान देते हो तुम्हारा ये जींस किसी काम का नहीं निकला इसलिए हमने वैसा जिंस ही लेना छोड़ दी है क्योंकि इतना घटिया प्रोडक्ट हम पहनते ही नहीं